میرے ایک دوست نے مجھے آئی فون پندرہ کے بارے میں بتایا کہ بڑا ہی اچھا فون ہے تو میں نے سردار جی کی شاپ پر رابطہ کیا وہاں میں اس فون کو لینے کے لیے گیا تو سردار جی نے منع کر دیا کہ یہ فون ابھی نہیں ہے میرے پاس اویلیبل نہیں ہے آپ دس روز کے بعد آنا دس روز کے بعد میں شاپ پر گیا اور سردار جی نے مجھے فون جیسے ہی دیا تو میرا دل خوش ہو گیا دل باغ باغ ہو گیا آئی فون پندرہ اتنا اچھا فون ہے اور اتنی بہترین کوالٹی کا فون ہے اور بہت پتلا سا ہے بلیک کلر کا تھا اور میرا دل خوش ہو گیا میں نے سردار جی سے معلوم کیا کہ آپ نے کیسے منگوایا انہیں بتلا دیا کہ میں نے آرڈر کیا تھا اور میں نے فون آپ کے لیے منگوا دیا اور اس فون کو منگوانے کے لیے مجھے کشٹ کرنا پڑا کیونکہ آپ نے جلدی ہی بولا تھا منگوانے کے لیے دس روز میں تو یہ فون نہیں آ پا رہا تھا لیکن آپ کا تقاضا تھا آپ کی خواہش تھی اسی لیے میں نے آپ کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے اس فون کو جلد بھجوانے کے لیے بولا تو انہوں نے میری شاپ پ ر یہ فون دس روز کے اندر اندر بھجوا دیا اور میں نے آپ کو اطلاع کر دی تو میں فون جیسے ہی لے کر گھر پہنچا تو گھر والے بھی دیکھ کر خوش ہوئے اور کیمرہ بھی اتنا شاندار اور ایک سے بڑھ کر ایک خوبی نظر آئی مجھے اس آئی فون پندرہ کے اندر